मंथन मंथन क्लॅसिकान फोन लागला आं मॅडम हांव स्वप्नील नायक उलयतां हांव आनी म्हजी फेमिली मुंबयच्यान गोंयांत आयिल्ली आसा आनी आमकां स्पेशली गोवन फूड ट्राय करपाक जाय आशिल्लें ह्या दिसांनी हांव इन्स्टाग्रेमाचेर खूब रिसर्च करी त्या गजाली बद्दल आनी म्हाका तुमचें रेस्टॉरंट आसा तें म्हाजे खातीर सुटेबल मेळ्ळें म्हाका तुमी सांगूंक शकता तुमच्या हॉटेलाची स्पेशेलीटी कितें गोवन कुझिनांत मॅडम हांव स्पेशली तुमचो सिफूड ट्राय करपाक सोदतां आनी आमी चार जाणां आसा हांव म्हजी मिसेस म्हाजो चलो आनी म्हाजें चली त्या खातीर म्हाका तुमच्या रेस्टॉरंटान एक टॅबल बूक करूंक जाय आशिल्लें येता त्या तेरा तारखेर म्हाका टॅबल बूक करपाक मेळटलें तर मॅडम म्हाजी मिटींग नी साडे बारा म्हटल्यार सोंपतली सो त्या तशें म्हळ्यार आमी एक म्हटल्यार तुमच्या रेस्टॉरंटान पावतलीं आमी स्पेशली तुमची फिश थाली जी नुस्त्याची थाळ आसा ती ट्राय करपा खातीर येतात मॅडम तुमची जें कितें रेस्टोरंटाची स्पेशेलिटी आसा गोवन हितून ती आमकां तुमी सगळी अवेलेबल करून दियात त्या टायमार आमकां सगळें बरें पडटलें तशें बरें थेंक यू